राजस्थान में खेलों के अलग अलग नियम होते हैं हर खेल के नियम को समझकर ही खेलना चाहिए क्योंकि अगर नियम को नहीं समझेंगे तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है गेम्स के अन्दर और एज़ के अनुसार गेम्स खेलना चाहिए छोटे बच्चों को उस हिसाब के गेम्स खिलाने चाहिए और बड़े बच्चों को उनके हिसाब से गेम्स खिलाने चाहिए ताकि कोई दुर्घटनाग्रसित न हो